हमरा गाँवमे बाढ़ि नहि आबैया लेकिन बगलमे कोशी नदी यऽ ओहिमे लोकसब नावके सवारी करैया ओह पारसँ एहि पार घुमल फिरल तकर बाद ओहिमे माछो मारै छै लोकसब नहाइतो सोनाइतो छै आ कहियो गाँवमे सुखा नहि पड़ै छै लेकिन हमसब कहियो बाढ़िके हमरा सबकेँ अनुभव नहि छै कियाकि बाढ़ि हमरा सब के गाँवमे नहि आबै छै एक दू टा हमरा सबके गाँवमे पोखरियो छै ओकर नीक जेकाँ व्यवस्था छै साफ सुथरा रहै छै लोकसब नहाइ सोनाबै छै कोशी नदियोमे लोक छठि सब करै लए जाइ छै छठिके पर्व होइ छै ओहिठाम जितिया सब जे होइ छै तऽ ओहियो सबमे नहाबै लए जाइ छै ताहि दुआरे कोशी नदी सब दिन साफे सुथरा रहै छै किया तऽ पूजापाठ होइ छै ओहिमे तऽ तै दुआरऽ साफे सुथरा राखै छै